बा सेपथेम्बर नैजौ नैजिनै द' जानुवारि जिगुजौ गुजिगु स्नि नबेम्बर नै नै रोजा नैजिबा दिसेम्बर नै रोजा थाम से फेब्रुवारि नै रोजा गु